आमी हालींच नवें घर बांदलां नवें घरात नव्यो वस्तू घेवपाच्यो आसल्यो खाट कदेलां सोफा अश्यो खूब वस्तू जाय आसल्यो जेवणाक बसपाक खातीर मेज आनी कदेलां जाय आसलीं पणजे शारांत चवथ लागी पावता तेन्ना अश्टमीची फेरी भरता त्या फेरयेंत लाकडाचीं मदेरां विकतात तर ह्या फेरयेक आमी मेज आनी कदेलां पळोवपाक गेलीं कांय दुकानांत आठ कदेलांची मेजां आसलीं तर कांय दुकानांत स कदेलांचीं मेजां आसलीं कोण म्हणटालो मदेर वापरलां तें पणसाचें तर कोण म्हणटालो शिशाचें कोण म्हणटालो आंब्याचें तर कोण म्हणटालो माट्टिचें पळोवपाक सगळींच बरीं दिसतालीं तांचेर बरेंच कोरायल्ले काम केल्लें आसलें तर थोडीं मेजां कवचेचीं आसलीं तर कांय आख्खी लाकडाचीं आसलीं आमी सगळी फेरी भोंवून तातूंतलें एक मेज आनी चार कदेलां आमकां मानवलीं आमकां चारूच कदेलांचें मेज जाय आसलें मेजाचो वयलो भाग कवचेचो आसलो आनी कदेलांक मोव गादी लायल्ली आसली पयशे दिवन मेज आनी कदेलां पिकपींतल्यान घरा पावोवपाक लायलीं थोड्या वेळा तिनसानां सामान घरा पावलें दुसऱ्या दिसा उजवाडांत पळयत जाल्यार मेजाक पालिस मारूंक नाशिल्ली दोन कदेलांच्या पायांचे खूर वयर सकल आसल्यान कदेलां जमनीर सारकीं तेकनाशिल्लीं आनीक तीं हालत रावतालीं मेजावयल्या कवचेक तर येर आयिल्ली फाट तेकोवपाक आशिल्लें कदेलांच्यो पट्ट्यो हालताल्यो आनी रोखड्योच त्योवूय मोडल्यो मदेर विकतल्यान आमकां सामकें फटयलें आमी जें मेज वो कदेलां विकती घेतिल्लीं तीं धाडिनासताना भलतेंच धाडून दिल्लीं बारिकसाणेन पळयलें तेन्ना कळ्ळें की लाकडाक बारीक बुराकूय आसले अशें हें मोडिल्लें मेज आनी कदेलां त्या दुकानदारान आमच्या माथ्याक मारलें